शहरनि जे स्कूल में ऐं गांवनि जे स्कूल में मुंहिंजे ख़याल खां ॾीहं राति जो फ़रकु हूंदो आहे गांवनि जे स्कूलनि में ॿारनि खे बराबरि काइ बि सुविधा मूंखे नथो लॻे त मिलंदी हूंदी शहरनि में इहेई मतिलब आहे त जाम कुझु हुनखे सुविधाऊं मिलनि थियूं हुननि ॿारनि खे जीअं त हितां जा बोर्ड वगै़रह कीअं सुठा हूंदा आहिनि चौक बोर्ड सां लिखणु हिकु त हो त ठीकु आहे कॉमन आहे पर जीअं त कंप्यूटर में उन्हनि खे सेखारणु काइ बि ॻाल्हि या जेके टीचर्स अलॻि अलगॻि एक्टिविटीज़ मतिलब हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे ॾियनि थियूं एक्टिविटीज़ कराइनि थियूं त उहे बि मूंखे नथो लॻे त उन्हनि टीचर्स खे एतिरो नोलेज हूंदो एतिरो मतिलब उहे टीचर्स होशारु हूंदा गांव जा त इन करे अहिड़ियूं जाम ई ॻाल्हियूं आहिनि मूंखे लॻे थो जंहिंजे करे ॾीहं राति जो ई फ़रकु आहे स्कूल जेके शहरनि में आहिनि ऐं स्कूल जेके गांवनि में आहिनि उन्हनि में ॾीहं राति जो फ़रकु आहे पढ़ाइणु में टीचर्स एतिरा बि मूंखे नथो लॻे त एतिरा उहे ट्रेंड हूंदा आहिनि या एतिरा होशारु हूंदा आहिनि